हम दुकान पे गये एक साड़ी लाये बहुत खराब साड़ी निकल गयी घर पे लाये तो बहुत खराब थी वहां पे देखे तो अच्छी थी जब घर पे लाये तो बहुत खराब निकली एक बार पहने जब धोने गये तो उसका कलर छूटने लगा जब कलर छूटने लगा उसका मोती जितना था सब झड़ गया उसका कढ़ाई भी खराब हो गया घर के लोग सब लोग बोलने लगे कि कैसा साड़ी लायी इतना महंगा भी लाये फिर भी उसका बहुत गंदा कपड़ा निकल गया कपड़ा भी बहुत मोटा था पहनने पे भी अच्छा नहीं लगता था अपने जानने में तो बहुत अच्छी लाये थे लेकिन घर पे लाये एक ही बार धोये तो एकदम खराब रद्दी निकल गया दुकनदार नें बहुत हमको खराब कपड़ा दिया था ठग दिया हमको आज के बाद उसकी दुकान से कभी हम साड़ी नहीं लाएंगे बहुत गंदा कपड़ा दिया है इसीलिये हम बोले हैं कि अब आज के बाद कभी नहीं जा सकते हैं उसके दुकान पे साड़ी जब इतना गंदा दिया है और कहां से साड़ी हम सोचे थे कि साड़ी अच्छी निकलेगी तो जायेंगे फिर दुबारा भी अच्छी साड़ी लेंगे अपने लिये घर के भी लिये कुछ साड़ी कपड़ा ले आएंगे लेकिन अच्छी नहीं निकली सारा रंग उसका झड़ गया रंग धुल गया कढ़ाई भी खराब हो गयी मोती भी खराब हो गया उसका सारा कपड़ा बर्बाद हो गया फट भी गयी साड़ी इसीलिए ओ बहुत गंदा निकल गया साड़ी इसीलिए हम यही सोचते हैं कि अब नहीं जायें कोई दूसरे दुकान पर से ही लाएंगे साड़ी तो हम यूज़ करेंगे ये बहुत गंदी साड़ी थी इसीलिए नहीं लाये थे ये दुकानदार नें बहुत हमको गलत तरीके से फंसा दिया ई साड़ी लेकर हम बहुत बुरे तरीके से फंस गये हम तो सोचे कि महँगी साड़ी लेंगे तो अच्छा निकलेगा लेकिन अच्छी नहीं निकली ये साड़ी क्या करें जब ले लिये तो पछताना तो पड़ेगा अब क्या करें इसीलिए बोलें हैं कि अब आज के बाद हम कभी नहीं जाएंगे इस दुकान पर साड़ी के लिये साड़ी बहुत गंदी निकल गयी